बचपनमे जे हमसब मिडिल इसकुलमे जे पढ़ै छलहुँ जाहिमे हमसब अठमा तक मिडिल इसकुल होइ छै तऽ ओहिमे हमसब पढ़ै छलहुँ तऽ हमसब ओहिमे ई रहै जे मतलब रहै जकर हाजिरी जे पूरा रहै सओ परसेन्ट ओकरेटा मतलब घुमैके लेल घुमाबैके लेल लऽ जाइ छलै तऽ ओहि ओहिलेल हमसब खूब मेहनति करिए रोज हाजिरी बनाबैलए आबिए जे हमरासबके लऽ जाएत घुमाबैके लेल पिकनिकसब मनाएब सबकिछु देखब सब रङ्गके चीजसब तऽ हमसब जाइ गेलहुँ रहै तऽ एकबेर सिँघेश्वरो स्थान गेलहुँ तऽ ओतऽ हमसब पूरा पूजा पाठ करलहुँ मजा घुमलहुँ फिरलहुँ आइसक्रीम ताइसक्रीम झालमुरही तालमुरहीमे सबकिछु खएलहुँ पिलहुँ तकर बाद बसपर गेलहुँ अएलहुँ सबकिछु मजा लागल फोटो पहिले तऽ ओहि सीजनमे हमरासबके फोटो तोटो मोबाइलसब रहै नहि जे फोटोसब खिचतहुँ ओसब हमसब नहि किछु करलहुँ लेकिन घुमलहुँ फिरलहुँ खूब सब नीक जकाँ पिकनिकसब मनेलहुँ समोसा पार्टी लिट्टी पार्टी कतहु कोनो होटलमे जाकऽ रुकलहुँ ओतऽ हमसब सब विद्यार्थीसब स्टूडेन्ट्ससब दोस्त मिलिकऽ खएलहुँ पिलहुँ